नमस्ते हाँ मैम

मैं अपनी कुछ ज़मीन जायदाद के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ हाँ मेरी जो कुछ ज़मीनें हैं जो गाँव में वह फँसी हुई है तो मैं चाहती हूँ कि किसी आप अच्छी लायर हैं और आप थोड़ा मुझे कोई सुझाव दीजिए कैसे कैसे उसको निकालें और अपनी फीस भी बता दीजिए

हाँ तो फिर भी कुछ मानक बताइए कि कितने तक आप लेंगी अच्छा चलिए तो ठीक है अगर पाँच हज़ार है अब मेरी मजबूरी है तो उतना तो देना ही पड़ेगा कम से कम हमारी ज़मीन को मतलब कि किसी तरह से भाई हमारा वापस मिल जाए झगड़े में फँसी हुई है मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा वक़ील हैं किसी तरह से आप दिलवा देंगी तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा और आप पाँच हज़ार माँग रही हैं तो चलो कुछ कम नहीं करेंगी चलिए ठीक है कम से कम दो चार सौ तो कुछ कम करिए पाँच सौ तक कम कर दीजिए अरे हम इतने अमीर नहीं हैं हाँ हम बहुत ही ग़रीब किसान हैं उतना नहीं दे पाएँगे चलिए अब नहीं कम करेंगे तो फिर हम उसके बारे में पूछेंगे और देखेंगे कि क्या होता है कहीं से ना कहीं से जुगाड़ पानी किसी से ले दे कर अपना काम करवा ही लूँगी जितना आप तो चलिए ठीक है अपना कुछ सोच समझ कुछ कम कर दी कोई काग़ज़ वागज़ लगेगा हाँ तो ठीक है मैं अपना काग़ज़ ओगज़ सब संभाल कर रखी हूँ अपना मतलब कि अपना समय बता दीजिएगा कि कब तक कहाँ कितने डेट में हाँ रहेंगी तो हम उसी समय अपना काग़ज़ ओगज़ रखे हैं अपना सब ले आए और आपको दे दूँगी आप जैसा उचित समझिएगा अपना अच्छे तौर तरीक़े से कर दीजिएगा हमारा ताकि ज़मीन वापस मिल जाए नमस्ते ठीक है मैम नमस्ते